हाँ मैं पाँच संख्याएँ जानता हूँ एक लाख अठारह हजार दो सौ पच्चीस तीन लाख पंद्रह हजार एक सौ दस पाँच लाख बारह हजार तीन सौ नब्बे आठ लाख तीन हजार पंद्रह दस लाख सात हजार पाँच सौ दस